मां पेंटिंग ई कंदी आहियां पेंसिल जी स्केचिंग त वधीक न कंदी आहियां छोजो मूंखे पेंटिंग करण में ज़्यादा आसानी लॻंदी आहे स्केच त मां वधीक न कया आहिनि कॾहिं मूंखे इन में ई थोरो कंफ़र्टेबल लॻंदो आहे त मां इहो ई वधीक कंदी आहियां स्केचिंग त न कंदी आहियां हे ई मूंखे थोरो इंट्रेस्ट हिन में ई लॻंदो आहे करणु